क्या हाल है आप आपको क्या हाल है फिर घूमा देंगे

रोज का दस हजार पड़ेगा आप कितना आदमी हैं छः छः आदमी के लिए दो गाड़ी करना पड़ेगा हाँ नालंदा नालंदा में तो बहुत ऐसा जगह घूमने वाला है हाँ हाँ होटल रहने का भी वेवस्था बढ़ियाँ है आप आ रहे हैं आप कब आ रहे हैं रोज रोज का जाना दस हजार खर्चा है महंगाई बढ़ गया है

तो फिर कैसे होगा हाँ आप आए हैं तो सुबह से शाम तक न घूमिएगा आपको जगह जगह न घुमाना होगा हमको जगह जगह टोल टेक्स लगता है गाड़ी का मोबिल भी जलता है कहे तो रहे बहुत कम ज़्यादा कर देंगे हाँ आप रहिएगा कितना दिन हाँ आप एक दो दिन रहिएगा तो थोड़ा कम ज़्यादा कर देंगे तो थक जाइएगा तो वापस कैसे आइएगा हाँ घूम घूमने का तो सारा जगह है एक दिन में घूम नहीं पाइएगा आपके लिए आपके लिए छः हजार कर सकते हैं कम से कम

ठीक है आइए आप है